मां त जोहण जो चईं आयो ना आहियां रे यार आशिकु कीअं सॾायां आशिकु कीअं सॾायां मां त दासु बि घर जो न आहियां की मां दास बि घर जो न आहियां हिमदास बि घर जो न आहियां ऐं आशिकु कीअं सॾायां असां आशिकु कीअं सॾायां ही मूंखे भजन इन करे वणंदो आहे छाकाणि त इहो भजन भक्तिमय आहे ऐं भक्तीअ जा मूंखे भजन जाम वणंदा आहिनि ऐं ईअं लॻंदो आहे कि सॼो ॾींहुं उहो नशो चड़ियलु हुजे नाम जो ऐं भक्ति हमेशा गुरुअ जी रहंदी अचे रहंदी अचे हरिओम